जिद' नभेम्बर जिगुजौ बाजिनै इंराजि मायथाइ जिदाइन मे जिगुजौ द'जिथाम इंराजि मायथाइ नैजिद' जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै जिबा आगष्ट नैरोजा नैजिब्रै जिगु जानुवारि नैरोजा नैजिब्रै